अंजी हैलो आं जी में सुनेआ तुस जगह बेचा दे अं लेई बी सकदे हे कुत्थें थुआढ़ी जगह पैह्लें मिगी सनाओ हां कुत्थें अं अच्छा चाहिदी ऐ थोह्ड़ी कोई होर बी लेई सकदा अस आपूं बी लेई सकदे थोह्ड़ा गाह्क होर बी बनी सकदा आं दौं त्रैऽ जनें लैनी ऐ ते भी तुस सनाओ केह् भाऽ लागै कियां देगे लेई लैगे जिन्नी क जरूरत बनगी खेती बाड़ी करने आस्तै लैैनी मतलब जियां बनग भी तुस शाह् लोग ओ जियां तुस देगे लेई लैगे अस अं अं अच्छा अच्छा कोठी बनाने आस्तै चाही दी जां रस्ता आस्तै बाड़ी साग सब्ज़ी लांदा बंदा सौ गल्ल करदा अं अं अच्छा खरी खरी जियां थुआढ़े स्हाबै कताबै होग तां देओ असें लैनी ते ऐ कोठी पानी ते सारा कुछ करना बाड़ी बी लोड़दा कन्नै अं खरी खरी कोई डर निं औगे अस घर जेह्का होग उसी बी लेई औगे अस आं आपूं अस उसी बी लेई औगे आं आयो भी जगह बी दस्सेओ किन्नी क जगह सौ कुसै लैनी ऐ ते सौ कुसै देनी ऐ ते केह् करना किन्नी क लैनी किन्नी क देनी खरी भी ठीक